आंनाथ' मोजां मोननाय बारा खन्थायगिरिफोर गैया होनबाबो आङो खन्थाइ गिरिनि सासे सानैनि नामफोरखौ मिथिगौ बिसोर नामानो जाबाय कमल कुमार ब्रह्म ईसान मोसाहारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिसोरनि खन्थाइफोरखौ फरायबोनो मोनदों आगोल जोङो क्लास नाइन थेन फोराव आरो दाबो मोनो आरो बांद्राय बेफोरबायदि खन्थाइ फरायनाय जाया जोङो बांसिनानो मबाइलफोरावसो नायनाय जायो बिजाबफोरावथ' जोङो नायनाय जाया लोगोसेनो बांसिन दाना इउटिउब फोरावसो बांसिन मोनो खन्थाइफोरखौ जों बेफोरावनो बांसिन नायो आं खन्थाइफोरबो बारा लिरनोबो रोङा आरो खन्थाइ फरायनानैबो बारा मोजां मोना ओरैनो आङो मोनफा मोननै आगोल लिरदोंमोन थेवबो आङो दा खन्थाइ लिरफेराखै बुहुद गोबाव जाबाय खन्थाइ लिरैया बिदिनो आङो मालाय लिरनायफोरखौसो फरायो निजिथ' आङो बारा खन्थाइबो सुजुफेरा ओमफ्राय मालायनिखौ फरायनानैनो मोजां मोनो